पैन कार्ड पैन कार्ड के बारे में हम लोगों को सबसे पहले नहीं मालूम था जिस समय पैन कार्ड बनने लगे धीरे धीरे करके बैंखों में इनकी माँग होने लगी बिना ए पैन कार्ड के कोई कार्य नहीं होगा पैन कार्ड खाते में हमारे जुड़वाए गए उसके बाद में अब जहाँ कहीं आवश्यकता होती है कोई भी आवेदन करना होता है उसमें पैन कार्ड नम्बर ज़रूर लगता है जिससे हमारे यहाँ आंकलन किया जाता है कि इनके पास पूंजी कितनी है क्या है क्या नहीं है कैसे कितने क्या धंधा करते हैं कहाँ से पैसा आता है कहाँ जाता है इस तरह से बहुत सारे धंधे उसमें बना दिए हैं अब हम लोगों को समय आ गया है जैसे कोई धंधा करते हैं तो सबसे पहले पूंजी की आवश्यकता होती हैं जब पूंजी की आवश्यकता होती है तो हम कौन से किस माध्यम से पैसा कहाँ से लाए कहाँ से आ रहा है कहाँ जाएगा कितना पैसा कहाँ किसको देना है ज़्यादा पैसा निकालना है कम निकालना है ज़्यादा पैसा निकलाने के लिए हमेशा पैन कार्ड की आवश्यकता होती हैं तो इसलिए हमें यह पैन कार्ड की बहुत आवश्यकता है और उसके बाद में हम जब धीरे धीरे सारे कार्य करने लगते हैं उसके बाद यहाँ हमारे पास आ जाता है मार्केट कोई भी काम करने के लिए कच्चा माल हम हमें आवश्यकता हो कच्चा माल कहाँ से लाएँ फ़िर और उसके बाद में बना माल कहाँ पर भेजें इस तरह से जब हम कुछ धीरे धीरे मार्केट में घुसते हैं मालूम होता है उसके बाद मार्केट में या तो अपना हम खुब मार्केटिंग करें या हमारे कुछ ऐसे लोग हों जो मार्केटिंग करने वाले हो उनको रख लेते लोग बहुत से बड़े बड़े स्तर का जब कार्य होता है तो उसमें मार्केटिंग करने वाले लोग रखे जाते हैं उसके बाद में हर चीज़ की वैलू की कंपटीसन करनी पड़ती है वा हमारा माल किस तरह किस क्वालटी का है और वहाँ मार्केट में किस क्वालटी चल रहा क्या रेट चल रहा है अब हम हम जिस रेट अगर रेट हमें करना है कि अगर हमने किसी चीज़ की वैलू पाँच रुपये रखी तो उसके बाद में वहाँ से अगर कोई चार रुपये के मार्केट में बेच रहा है तो उसमें गुणवत्ता है कि नहीं है अगर गुणतत गुणवत्ता है उसमें तो हमको अपने अपनी भी गुणवत्ता उसी हिसाब से बनानी चाहिए क्योंकि मार्केट में जहाँ पर पैसों का कंपटीसन होता है वहाँ पर क्वालटी पहले लोग नहीं जानते हैं क्वालटी बाद में पहचानते है कि हाँ यह अच्छा है कि खराब है धीरे धीरे करके हम हल्के हल्के दाम बढ़ाने लगते हैं उसके बाद में क्वालटी भी वही रखते हैं बहुत कम कमाई पर हम धीर धीरे शुरुआत करते हैं इसके में क्वालटी अगर हम अच्छी रखें हमेशा तो दाम हमको फायदा उतना ही मिलेगा मार्केट में हमारी बिक्री ज़्यादा होने लगेगी उतना ही पैसा हम कमा सकेंगे तो इसलिए हमको अपना मार्केट अगर अच्छा बनाना है तो पैसे माल की कीमत और क्वालटी दोनों अच्छी रखने पड़ पड़ती हैं तो सबसे इसी तरह हम अपना धीरे धीरे मार्केट बना ले जाते हैं और जीवन में सुख और आनंद उठाने लगते हैं आज तक जितने उद्योगपति व्यापारी बहुत बड़े बड़े हुए हैं उन्होंने कोई ए आज जितने बहुत पड़ पता लगा कि वह करोड़पति अरबपति बने हुए हैं लेकिन उनका जब जीवन स्तर हम देखते हैं शुरुआत कहाँ से हुई कैसे हुई क्या थे क्या नहीं थे तब मालूम हम लोग मालूम होना होने लगता है कि हम हमें ऊँची ख्वाबें जो हैं हमें नहीं देखनी चाहिए अपने छोटे स्तर से काम की शुरुआत करनी चाहिए धीरे धीरे हमारी माँग और पूर्ति के दो नियम जो होते हैं वह भी लागू करने चाहिए कि जहाँ पर हमारी माँग किसी चीज़ की है वहाँ पर हमारी पूर्ति भी होनी चाहिए जब तक माँग हमारी नहीं है तो हम अगर किसी से माल का प्रोडक्ट अडर करते हैं तो उसको भेजने से वहाँ हमें फयदा भी नहीं है तो जिस समय आवश्यकता और माँग तीन चीज़ें जो हैं हमारी ए हमेशा हमको ऊपर ले जा सकती ले जाने में सक्षम हैं तो इसलिए हमको गौर करना चाहिए कि किस समय में क्या अगर जाड़ा का महीना आ रहा है तो हमें कंबल और रज़ाई की आवश्यकता है उसी तरह से हमें माँग और पूर्ति के नियम को गौर करते हुए अपना सारा कार्य करना चाहिए